हँ हेलो अहाँ बोलू पूर्णियामे पर्यावरणके हालचाल पहिलेसँ तऽ बेहतर छै यहाँ पर तऽ पहलेसँ तऽ बेहतर भेल छै यहाँ परके पर्यावरण यहाँ पर तऽ सब तरहकेँ पेड़ पौधा लगाएल गेल छै इसकुल कॉलेजमे मिलल हम सभ तऽ नर्सरीसँ लाके घरमे भी लगाबए छऐ आओर सरकार जे छै से ओऽ रोड पर सड़क पर भी पेड़ पौधा लगबए ले सबके बोल रहलै छै हाँ हाँ आबए छै सरकार सरकार फण्ड दए छै तब ने यहाँ पर नगर निगमके द्वारा यहाँ पर सबचीज कराएल जाइत छै वन सुरक्षा वन लगाएल जाइत छै वनके कटाइ नहि करल जाइत छै पेड़ पौधाके जादासँ जादा उगाएल जाइत छै हरिआली लाएल जाइत छै गाँवमे तऽ शायद शहरसँ तऽ गाँव बहुत अच्छा कहल जाइत छै किआकी वहाँ पर हरिआलीसँ भरल गाँव रहैत छै वहाँ पर तऽ स्वच्छ हवा वहाँ पर जादा प्रदूषण भी नहि होइत छै आर पेड़ पौधा जादासँ जादा लगबयएसँ साँस अपना लोककेँ स्वच्छ साँस मिलए छै गाँवमे तऽ मतलब सब चीज ठीके होइत छै पर्यावरण तऽ गाँवके बहुत बेहतर होइत छै शहरसँ जादे सरकार अपनेसँ तऽ खरीदके हमलोक घरमे लगाबए छिऐ कि आओर सरकार जे देइ छै ने ओ रोड पर जैसे एन एच पर बूझिऔ होइत छै वहाँ पर जे वनके कटाइ करए छै लेकिन छोटा छोटा जे रास्ता होइत छै इसकुल कॉलेज यहाँ सबमे ने सरकार यऽ इसकुलके प्रोफेसर ई सब रहैत छै तऽ कॉलेज सभमे लगाएल जाइत छै सड़क पर भी लगाएल जाइत छै वाहन चलए छै प्रदूषण इएह सब एन एचके एन एच जे बनलै से एन एचके दोनो तरफ रास्ता छै आओर बीचमे जे छै ने जैसे दोनो बगल रास्ता गेलै लेफ्ट आओर राइट बीचमे जँ स्पेस बचै छै जगह बचै छै तऽ ओहिमे ने वन लगा देल जाइत छै एकरासँ पर्यावरण हँ सरकारके तरफसँ एहिमे कि ओएह पर्यावरण दूषित नहि होइत छै पर्यावरण स्वच्छ रहैत छै सरकार तऽ अपना तरफसँ कोशिश करऽ रहलै है कि शहरके आओर भी डेवलप करिऐ आओर भी स्वच्छ बनैए हँ पर्यावरणके अच्छासँ आओर आगे बढ़ैऐ सरकारके सपोर्ट रहतै तऽ आओर हरिआली बनतै शहर आओर प्रदूषण कम होतए हमलोग भी तऽ करिए रहल छिऐ सबके सपोर्ट होइत छै तभिए ने किछु होइत छै आगे पूर्णियामे पर्यावरणके हरियाली बहुत अच्छा छै